मां जॾहिं पंहिंजे घरु वारनि जे लाइ उन्हनि जी मनपसंदि रोटी ठाहींदी आहियां ऐं जीअं ई उहे उहा खाईंदा आहिनि चखण खां पोइ फटाफट सां उन्हनि जे चहिरे ते जेका मुश्क ईंदी आहे उहा मूंखे तमामु तमामु तमामु ख़ुशि करे छॾींदी आहे